ہمارے علاقے میں جو جن جاتیہ سموہ ہیں ان کی رکشا کری جائے کہ جو ان کا کلچر چھینا گیا تھا ان سے وہ ان کو پردان کیا جائے ان کا جو کلچر تھا ان کو دے دیا جائے ان کے کلچر میں بہت سی رکاوٹیں آگئی تھیں جیسے کہ وہ لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے تو ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا جنگلوں کے رہنے میں انہو لوگ اپنا ہی جیون بتاتے تھے لیکن ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا جنگل میں وہ لوگ اپنا رہن سہن کرتے تھے اور وہاں بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں ان کا کلچر ان سے چھین لیا گیا ہے ان کی جو سمان ہے ان کو نہیں دیا جاتا ہے ان کو ان پہ سرکار بھی ان پہ دھیان نہیں دیتی ہے تو ان سب چیزوں کو ان کو واپس دے کے ان کی زمینیں چھینی گئی تھیں انہو واپس دے کے ہم ان کو سرکشا پر دان کر سکتے ہیں سرکشا کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے اپائے ہیں جیسے کے ان کا وکاس کیا جائے ان کو روزگار دیا جائے ان کے ادیوگ میں وِرِدھی کر وائی جائے ان پر دھیان دیا جائے